हेलो हाँ कहिए वो क्या खेती के बारे में बता रहे हैं आप हम को बताइए वो बात सही है थोड़ा हिंदी बोलिए हिंदी हिंदी बोलिए जो अभी बात कर रहें हिंदी में बात करिए ना हम बता रहें हम क्या बताएँ अभी पता है जल जो होता है ना पोखरा जिसको बोलते हैं पोखर ऐसे रिलेटेड में अगर आपके पास खेत है दस कट्ठा खेत का मट्टी कटवा दीजिए आ उसके अंदर में एक होता है वहाँ मछली का भी बढ़िया खेती होगा हम अपना कोशिश किए हैं इस बार कि दस कट्ठा की ज़मीन को पूरा मट्टी कटा के उसके अंदर में माखान अच्छे से अच्छे खेती किया जाएगा आपको भी हम यही बताना चाहते थे जे आप भी यही से रिलेटेड देखिए पहले हम को करने दीजिए अब मखान में क्या है आपको पता है अभी छः सौ रूपये किलो बिक रहा है मखान मखान की खेती बेनिफिट है एक बीघा में अगर आप करते हैं तो साल का इनकम आपको लगभग लगभग पचास से साठ हज़ार रुपये होता है जो धान से अच्छा है इसी लिए हम भी सोंच रहें जो मखान का ही खेती वो अच्छे से अच्छे किया जाए उस में उसके साथ मछली का भी व्यापार हो दाना तो है वो तो आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा जो लोग खेती कर रहे साहनी जात के होते हैं मलाह जिसको बोलते हैं वो लोग को आपको रिलेटेड बता दिया जाएगा कि सब कैसे करना है क्या नहीं करना आपका पूँजी इंवेस्ट करना है जो हम इतना रुपये इंवेस्ट करेंगे और ये मेरा खेत है इसको आपको मखान का खेती के लिए उपजाऊ बनाइए वो लोग अपना ही दिमाग़ लगा के बता देंगे आपको ये ये करना है ऐसे करना है हम दो तीन साल से अभी हम इस में जुड़े हुए हैं आपको अच्छा रिजल्ट इस पर एक रिस्पॉन्स मिला है इस लिए इसी लिए हम लोग भी सोंचे हैं कि इसका बढ़ चढ़ के खेती किया जाए आपको भी इससे रिलेटेड हम बता रहें आप भी करें आप लोग धान और गेहूं के चक्कर में मत रहिए थोड़ा धान भी उब्जाइए ठीक है पर खेत को थोड़ा मखान के और मछली के तरफ़ भी झुकाव करिए उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा ये मखान की खेती हम अपने जहाँ पर हमारा ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर में करते हैं हाँ हाँ हाँ वही बता रहें ज़मीन में आप आइएगा ना तो ज़मीन को कितनी रिलेटेड मट्टी कटाना है कैसे उसका कटाव है क्या ये सब बताएंगे उससे रिलेटेड ही जो मतलब कितना जल मात्रा होना चाहिए तब होगा सब खेती यही सब बताएगा देख लीजिएगा ना तो नज़र के सामने में तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहें यही है और हाँ लोकेशन जो है ना सो आपको लहरपुर टोला है आ चौर बोलते हैं उसको आप लोग मतलब चौर जाना है दस बीघा का चौर है पचीस बीघा वहाँ पर आना है आपको आ वहीं रिलेटेड खेती की हर मखान की बात हो जाएगी हाँ हाँ प्रॉफिट अच्छा होता है मखान के रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ऐसी वो आपका खेती करवाना है ठीक है ना आप जब आइए हम से मुलाक़ात करिए आपको हम सब बता देंगे और बोलिए ठीक हाँ बोलिए और मा